जोङो दैयाव ना हमो जायो जोङो आरो जोंनि जायगायाव सावथालफोर दं बिसोरबो हमो मेफालफोर दं मेफालफ्राबो हमो जों बायदि बायदि जाथि दङ बिसोरबो गासिबो ना हमो जायो आरो जोङो हाथायसालियाव फानो लखेल नानि दामा बिदिनो एक्स' थाखा एक्स' बिस्थाखा फवासेयाव जों बिदिनो जायोबो फानोबो बायदि बायदि जाथिफोर दङ बिसोर गासिबो ना हमो जायो फानो बिजोंनो आथोना सारेना थाखा खामायो न' लुयो बिदिनो बायदि बायदि खामानि मावो आरोखि आरो जोंनि जायगायाव ना फवासेनि दामा बेनो बायदि बायदि ना मोनो नास्राय मोनो फिथिख्रि मोनो बोथिया मोनो बामि मोनो मागुर मोनो सिंगि मोनो जों बे नाखौ हमो जायो जों अनेग जाथिफोर दङ अनेग जाथिफ्रानो बिदिनो हमै हमै जायो फानो मागुरनि मागुर नानि दामा जाहैबाय थिनस' थाखा फवा सिंगि नानि फवासेनि दामाबो थिनस' थाखा फवा खुसिया नानि दामा जाहैबाय सारिस' थाखा फवा बामि नानि बेसे दामा जाहैबाय थिनस' थाखा फवा बे नास्राय फिथिख्रि फोरना बिदि एक्स' आसि फवायाव बेबायदिनो फानो आरो जायो जोङो गिदिर गिदिर दैयाव जों बेसे खस्थ' सारनानै हमो मोनो जायो आरो फानोबो जों दा बयबो जायो आरोखि नाखौ जोंनाव सावथालफोर दङ नेफालफोर दङ उरावफोर दङ बर'फोर दङ जाथि मोनब्रै मोनबा जाथि दङ जों गासिबो बे खामानिखौनो मावो आरोखि जायो जों फानोबो जायोबो आरो बेजोंनो न'बो लुयो जोङो न'बो लुयो बेनि फैसाजोंनो न'बो लुयो बायदि बायदि खामानियाव बाहायो जों बे फैसाखौ मोन्नानै आरो बे फैसाजोंनो जोङो बयबो माइ माइरं बायनानै जायो ना फान्नायनि फैसाजोंनो नाखौ जायोबो जोङो फानोबो बेजोंनो बायदि बायदि खामानियाव बाहायो जों बे फैसाखौ फाननानै मोननाय फैसाखौ अनेगथा खामानि मावो जोङो माइ गायो हायो जोङो मारा होयो जोङो माइरं सौनानै जायो जोङो ओंख्रिफोरखौ जों बिदिनो कपि आलु जायो दालि जायो ना जों जायो जों बायदि बायदि खामानि मावो आरो हाथायफ्रावबो बेजोंनो फैयो जों बे ना फान्नानै मोननाय फैसा फोरजोंनो खरसा खालामो जायो जोङो बिदिनो फिसा फिसौ फोरोङो अनेग बायदि बायदि जोङो खामानि मावनानै जायो आरो आरो जोंनिथिं जेनिबो सान्स गैया थानायनि जानायनि दैबो गैया अरबो गैया बुहुद खस्थ'जों जोङो मावनानै जानांगासिनो दङ बिदिनो दैयाव ना हमहैबाय फानबाय बेजों थायसे थायनै फैसा मोनबाय जों फिसा फिसाफोरखौ बेजोंनो फोरोंबाय बेजोंनो माइ माइरं बायना जाबाय बेजोंनो न'बो लुबाय बेराद खस्थ'जों मावनानै जायो जों दा थिग बि बिदि रोखोमनि खस्थ'जों थांनानै दंगासिनो दं आरोखि जोङो दा जोंहा जेनिबो सान्स गैया खालि बे आबारजोंनो जों जानानै थानांगौ जाहैयो आरो